हेल्ल' आब' ना बङाइसिम थांनो मा मा गारि मोनो ओमफ्राय थांनायफ्राव लामाफ्राव माबायदि माबायदि थाङो ओमफ्रायहायो भाराफोरा बेसेबां लायो मोजांना बे अट'फ्रा गाखोलांनो नोंलाय गाखोलांनानै अट'खौ साबसिन मोनो ना बासखौ साबसिन मोनो ना बबेखौ साबसिन मोनो ओमफ्राय नावफ्राबा सुबिदाफ्रा माबायदि दैफ्रा गिनाङा दा थांनायनि थाखाय मोजां ना होमबा अट'आनो

बिदिनो गोबां गारिफोरा गोबां थाखायोदा नांगौ सम बायदि मोनो ना ए बहाथो थायो बे बास विंगारफ्रालाय गाखोलांनानै मिथिखागौना मोजां होननानै अट'फोरखौ औ होमबालाय अट'आनो साबसिन होमबालाय अट'खौनो गाखोनानै थांनांसिगोन बङाइगावआव थांनो नागिरदों औ होनबालाय अट'खौनो गाखोसिगोन बे नावफ्रावबो मोजांखाना जेबो जानाय माबा गैया ना औ ए इसे बेबायदिनो बुरजा गाखोबाबो अरजायादा नावफ्राव गाखोफेरा ना बेखायनो बारा मिथिया औ औ दे